हॅलो आं सांग पात्रांव कित्याक रे तें वायले टू वागूस एक दोन तीन किलोमिटर सुमार पडटा तें कितें रेट कितें आसा तुमचो कंपनीचो ना कितें आसा आतां तो रेट परवडना कितें आसा आतां ड्रायवर तुका पांचशी रुपया हातीक तेकयल्या शिवाय गाडयेर चडना आनी तुमी ते ट्रिपीचे दितले सातशी आठशीं रुपया मागीर तेतूंन आमची डिजल उरलें ओयल उरली सगळें उरलें न्हू परवडना तें अशें कंपनीन डिजल दिलें जाल्यार सुद्दां तेंकां पांचशी आमकां तिनशीं तिनश्यांक मागीर कितें परवडना तें मातशें वाडोवन दिवपाचें पळयात तशें कितें आसा ड्रायवरांक तेच पयशे दिवचे पडटा न्हू हय ट्रक तुमकां मेळटले ट्रक रेडी आसा मातशें एरेंजमेंट करा रातचें तुमचे गेटी भितर दवरपाचे मातशें वॉचमेनाक सांगा आनी मातशें गेटी भितून दवरपाचें कित्याक सेफ उरले न्हू भायर उरतकूच लोक हांगा चोरता बेटरी चोरता डिजल चोरता हें चोरता तें आनी नाका मातशें कितें एडवान्स दिया ड्रायवरांक दिवपाक चला ओके हांव करतां ट्रक एरेंज करता ओके आं ओके ओके ओके